हून अ'ऊं तुसें गी सनाना चाहन्नी आं कि मिगी किश अ'ऊं कम्म करनी मिगी किश मुश्कल आंदी ऐ कठन लगदा ऐ ते उसी अ'ऊं कि'यां ठीक करनीं कि'यां अपने कंट्रोल बिच आह्ननी कि'यां कोई गलत कम्म करै नीं होन्नी उसी ठीक करनीं जैह्लूं अ'ऊं कम्म करनीं मिगी कोई मुश्कल औंदी ऐ किश होंदा अ'ऊं गाने सुनी लैन्नीं जां किश मिगी मुश्कल आवै दी होवै अ'ऊं उसी उसी गल्लै गी इग्नोर करनी दी कोशिश करनीं ज्याद से ज्यादा उस चीजै शा दूर रौह्न्नीं जां गाने सुनी लैन्नी जां अपना किश जेह्ड़ा मन ऐ ओह् कुतै होर लान्नी ते जिस करके मिगी अपने कम्म करने च जेह्ड़ा अ'ऊं किश कम्म करै नी मिगी कोई मुश्कल नेईं आवै उसी अ'ऊं अपने हत्थै बिच रक्खी सकां उसी अ'ऊं अपने तरीके कन्नै करी सकां